मिर्ज़ापुर ज़िले में मुख्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ उपलब्ध है हमारे गाँव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है जहाँ पर नॉर्मली डिलीवरी कराई जाती है हमारे ज़िले में सरकारी अस्पताल है प्राइवेट अस्पतालें भी हैं जहाँ पर इलाज़ तो होता ही है बहुत देखने को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन यह जो अंदर की बातें हैं यह कोई नहीं जानता हमारे गाँव में ए एन म है डिलवरी नॉर्मली करती हैं लेकिन उसके बाद जो मुँह खोल कर मांगती हैं भीखमंगों की तरह गरीबों से यह अच्छा नहीं लगता यह कोई नहीं जानता जहाँ तक हमें लगता है यह बंद होना चाहिए और सरकारी अस्पताल है हाँ नाम तो है सुविधाएँ अच्छी हैं सब कुछ फ़्री में मिल रहा है जन औषधि केंद्र भी हैं लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ मिला हुआ है क्या यह पता है किसी को कि जब सरकारी अस्पताल में जाओ तो सारी दवा बाहर से लिख देते हैं जन औषधि केंद्र में कोई डोक्टर नहीं भेजता सीधे जाओ बाहर से दवा लेकर आओ तो फिर यह बनाया क्यों गया आयुष्मान कार्ड या पी एम जन औषधि केंद्र आयुष्मान कार्ड तो है लेकिन सुविधाएँ मिल रही है लोगों को उन्हीं को मिलती होगी जिनके पास पहचान हो पकड़ हो या जानकारी हो जिनके लिए असल में यह बनाया गया है उनको क्या यह सुविधाएँ मिल रही है अगर मिल रही होती न तो आज इतनी लोग बीमार नहीं होते कोविड के दौरान इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई होती हमें नहीं लगता कि जिसके लिए यह सुविधाएँ दी गई हैं उसको मिल पा रही है नहीं मिल रही है एकदम नहीं मिल रही है